भारतमे इएहसब हइ पेट्रोल पम्पके भी स्थापितके दुइ महिना भऽ गेल हइ उसके बाद मछली भी नदीके ओहो एतेक महगा भेल हँ जानसे फाजिल महगा भेल हइ साग सब्जी भी बहुत महगा हइ आलू भऽ गेल पिआज भऽ गेल टमाटर ईसब बहुत महगा भऽ गेलै तीस रुपैए पैँतिस रुपैएसे कमके किलो मिलबे नहि करै छै एतेक महगा भऽ गेलै हँ ओकर बाद गाड़ी घोड़ाके भी किराया जानसे फाजिल भऽ गेलै हँ जहाँ पाँच रुपैआमे जाइ रहिए वहाँ सीधा पचास रुपैआ लागै हइ हमरा आरके जाइमे कोइ चीजके फायदा होइए नहि हइ तेलोके रेट जानसे फाजिल भेलै पेट्रोल पम्प एतेक खुलि रहलै हन दुनियाभरिके पेट्रोल पम्प खुललै हँ उँ आओर ताहिके बादो देखिऔ कोइ चीजके साधन नहि हइ उँ एतेक पइसा रहै गाड़ीके पेट्रोलके हर जगह जगह सी एन जी पम्प खुलि गेलै सी एन जी गाड़ी भी निकलि गेलै हन ताहिके बादो नहि कोनो आवश्यकता होइ हइ उँ एक्को ते केसब होतै

सी एन जी पम्प तऽ दुनियाभरिके खुललै हइ ओहिके बाद मोटरसाइकिलके भी पेट्रोलके भी रेट जानसे फाजिल भेल छिकै